हालो आ गोवन फीश फाम आ आमकां नुस्तें जाय आशिल्लें गो हाका पामगेरचे चेडवाले पांच परत आसा ताका नुस्तें जाय आशिल्लें एक आसा तुमचे कडेन एवेलेबल सगळें नुस्तें इचोण इचोण पापलेटी लेपो आं होलसेला मेळटले म्हळ्यार हांव नांव सांगतां ती आसा जाल्यार म्हाका सांग आनी रेट सांगा हांव विचारत जो किदें प्रावन्स आसा तुमचे कडेन व्हडले आ इचोण आसा न्हू हय आनी हे माणक्यो हय पळय तेजी रेट कशी आसा हेजी इचोणाची आ आनी माणक्यो आनी प्रावन्स कशें किलो आसा ग आं साडे तिनशीं अशीं न्हू तिनशीं साडे तिनशीं आनी हें आसा तुमचे कडेन लॅपो लेपो व्हडल्यो आं आडल्यो आ ल्हान आसा त्यो कश्यो दोनशे रुपया आ ते सोगले मुगो म्हाका इचोड पांच किलो जाय मुगो मागी प्रन्स एक तीन किलो जायो धाकले माणक्यो दोन किलो आनी पापलेट जाय एक व्हडल्यो पापलेटी त्यो ब्लॅक पापलेट्यो त्यो एक पांच किलो जायो आनी मोडसो जाय हिचोण जाय हे किदें चणक जाय दोन किलो सुमार तें सोगलें एवेलेबल तें मुगो म्हाका आठ तारखेर एवेल जाय तें तुमी डिलिव्हर करतले काय आमी तें घेवन येवपाची तुमचे कडेन व्हरपाक आ आमी येवन घेवपा पडटलें न्हू आं कितल्या सुमार सकाळची सकाळची सकाळची येयल्यार मेळटले न्हू सकाळ फुडें येत जाल्यार एवेलेबल आसतले न्हू हय हय आ बरें तुमचें तें मातशें कामरगारां सांगून दवर आनी बील रेडी करन दवर आनी टोटल कितलें येता तुमचें तेजें सगलें सामानाचें आ ओके ओके तितू कन्सेशन बीन सांगलेलें आसा न्हू पळय ऑलरेडी तुमी म्हाजेक उलयल्या कन्सेशन बीन बी कितें कात तें किदें सगलें रेट बीन न्हू बरें बरें बरें बरें बरें आ मागी गाडी घेवन येता आनी व्हरता मागीर कडे कळ्ळें ओके थँक्यू